جی ہاں میں ایک مسلم لڑکی ہوں اور میں ایک سدھری ہوئی لڑکی ہوں میں خاندانی لڑکی ہوں ہماری کاسٹ انصاری ہے میں ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے گھر والوں کی بات مانتی ہوں جیسے کہ ہمارے گھر میں نماز روزے کی پابندی ہے تو میں نماز روزہ کی پابندی کرتی ہوں اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہوں اور اپنے ماں باپ کی باتیں مانتی ہوں اس سے ثقافتی ورثہ محفوظ ہوتا ہے اور کاروبار کی بات آئے تو جیسے کہ پراپرٹی کے کاغذ ہوتے ہیں ان کو سنبھال کر رکھنا ان کو الماری میں تالا لگا کر رکھنا اس سے ثقافتی ورثے محفوظ رہتے ہیں یہ وہ کچھ تجاویز ہیں جو ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھتے ہیں